हा जय झूलेलाल तव्हां ॿुधायो हा मां कमु चालू आहे पर छाहे न मुंहिंजो जो टेलर हो ॻोठ कंहिं कम सां वियो आहे त हाणे टेलर जी कमी थी वई आहे त मां ॿियो टेलर हा हायर कयो आहे पर सुबरण में थोरो टाइम त लॻंदो हेतिरी ड्रेसूं आहिनि सौ खां वधीक एतिरा ॿार आहिनि त थोरो टाइम त लॻंदो थोरो टाइम ॾियो ख़ाली सुबी ॾींदीमांव ॾिसो मुंहिंजी बि ग़लती नाहे मां त कमु शुरू करे छॾियो आहे पर हाणे थोरी मुसीबत अची वई आहे हाणे हेतिरियूं ड्रेसूं बि आहिनि थोरो टाइम त लॻंदो ई हा हा मां सभु ॻाल्हि थी सम्झा मां तव्हांजी सॼी ॻाल्हियूं थी सम्झा पर मां बि हाणे छा थी करे सघां थोरो टाइम त लॻंदो ई पर मां कोशिशि कंदमि की तव्हांजे ॾिनल टाइम ताईं मां करे सघां पर थोरो अॻियां मथां थी थो सघे हा हा केंसिल न कयो मां तव्हांखे ठाहे ॾींदमि हीअ गैरंटी मुंहिंजी आहे ख़ाली थोरो सबुरु रखो मां तव्हांखे ठाहे ॾींदमि जामु सुठा ठाहे ॾींदमि थोरो थोरो पेरेंट्स खे सम्झायो हाणे थोरे ॾींहनि जी ॻाल्हि आहे सभु थी वेंदो जल्दी जल्दी मां न त ॿियो बि टेलर हायर कंदमि अगरि ज़रूरत पवंदी सभु थी वेंदो तव्हां टेंशन न कयो उन्हनि खे बि सम्झायो थी वेंदो टाइम सां सभु कुझु पंदरहां ॾींहं त ॾिसो घटि आहिनि थोरो महीनो त ॾियो हलो भला पंजवीह ॾींहं वीह ॾींहं त मुंहिंजे लाइ घटि थी वेंदा हलो ॾिसो ॾिसूं था ॾिसूं था वीह ॾींहनि में हा हा ॾिसां थी मां कोशिशि थी कयां कोशिशि हूंअं जारी आहे पर ॾिसूं था मिलनि त मां तव्हांखे कोंटेक्ट कंदमि ऐं तव्हां टेंशन न कयो सभु थी वेंदो टाइम सां ॿियो तव्हां पेरेंट्स खे बि सम्झायो की टेंशन न कनि ऐं थोरो मुंहिंजी बि सिचुएशन उन्हनि खे ॿुधायो हू बि सम्झंदा सभु सम्झंदा आहिनि ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल